अच्छा जी में सांबा डिस्ट्रिक्ट दा ते में सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया मतलब जेह्ड़ा अज्जकल चला दा फेसबुक व्हाट्सएप पैह्लें ते पाना घट्ट ऐ इंदे उप्पर अपना फोटो जे कुदै पाई लैना भुल्लियै ते एह्दा मतलब एह् निं ऐ कि लाईक लेई पाना भ्रावा साढ़े जम्मू कश्मीर च छड़े बड़े न बड़े छड़े निं सच्च सनाना कसमें ते चलो तां पाने कि कोई पसंद गै करी ले ते म्हाड़े गरीबें गी ओह्बी कोई पसंद निं करदा अज्ज धोड़ी एह् ऐ कि कोई फायदा निं होआ पाने दा ते चलो केह् करना फायदा कोई ऐ नी पाना ते पाना ई ऐ कन्नै दुनिया गी पता लगदा कि केह् ऐ दुनिया उप्पर सोह्ना सनक्खा कोई लुक आह्ला मुड़ा घैंठ गब्भरू जुआन ते फिर बी कोई नेईं समझै ते केह् आक्खै जेह्की समझने आह्ली गल्ल नी ते तां बी बीर मेरे कोई कोई इन्नी रिक्वेस्ट निं होंदी बड़ा दुखी ऐं कसमें म्हाराज लोकें दे कुड़ियै ते हद्द करी ओड़ी भलेआं गै केह् दस्सां त्रौंकना त्रौंकना फसाई लेई होंदियां नुहाड़े ब्याहै ई कोई रिक्वेस्ट निं असेप्ट करदे स्वीकार करदे मनदे ते ओह् आखदे फोटो पाना पाना कुत्थूं दा ते कीऽ पाना ते कीऽ पाना मिगी सनाई ओड़े ते कुदै पाना बी पेइया भ्रावा कुदै टूरै पर गेदे पागे प्हाड़े दी सैर करदे कन्नै साढ़े उद्धर प्हाड़ बड़े प्हाड़ न कसमें इत्थुआं सामनै चढ़ी शिवाला कद्दर त्रिकुटा वैष्णो देवी जन्ने अस हर साल उत्थें जाइयै खिच्चियै पागे प्हाड़ें दे फोटो कुछ सीनरी गै अलग होंदी खूबसूरती गै बड़ी होंदी उत्थें फिर जेल्लै इन्नियां चीज़ां भाई साह्ब होन फिर ते बीरा फोटो औंदा ऐ